औ मा मोनथाय मैगंआलाय दंमोन नोंनो मा मा मैगं नांगौ दङ दंनायालाय मुलि होनाय नङा फ्रेश फ्रेश न'आवनि फोनाय गोजासो ए नङा मुलि होनाय नङा दामा दाना एसे एसे बारायबाय बिस थाखानि दं केजि आमफ्राइ लाइआ सल्लिस थाखा मुथा बिदि आरो औ एसे एसे गोथां मैगं ना बारायबाय दङ आलु दं दालि दं लायो दङ दहायसो खानाय मोजां मोजांथार औ न'आवनि न'आवनो गासैबो दंखा जोबो औ बानलुबो दं मा माथो नांगौमोन नोंनोलाय

ए दङ ए दङ गासिबो दंजोबो न'आवनो फोजोबनाय हासार होनाय नङा होआ जोंहा औ न'आवनो खानाय गोजा

औ दे